जानबरके सुरक्षा रक्खेके लिए हमसब अच्छा रक्खे छियै अच्छा से सफा सुथरा केली मोन खराब होलै तऽ दबाइ देली अथी भूस्सा देली ओकरा चुन्नी देली डॉक्टरके जल्दी समय पर बोलैली ओकरा दबाइ सुइयाँ केली फिर घास काटिके अनली तऽ ओकरा अच्छा से फेर साँझमे भोजन देली फेरो अथी गोबर केलक तऽ हटेली सब चीज केली अपना रउआके जे सब चीज तऽ फेर घास अपना खेतमे से काटि उटके अनली तऽ ओकरा खाना देली फेर मोन खराब भेल ने तऽ फेर ओकरा डॉक्टरके बुलाके दबाइ सुइयाँ केली सफा सुथरा बथानके केली फेर ठंडामे रखली फिर मन खराब भेल तऽ ओकरा देखभाल केली सब चीज केली अपना रउआके जे सब चीज केली